मूंखे इहा नॉविल वारी चोपड़ी पढ़णु जाम पसंदि आहे पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में छोकी छा इन खे प्रिंट वारी जेकी बुक हूंदी आहे उहा कॾहिं गुम थी वञे या किथे रखाइजी वञे उन जा पना फाटी वञनि न रहनि इलेक्ट्रॉनिक रूप में याने असां वटि मोबाइल हूंदो आहे त अॼुकल्ह त सॼी चौपड़ी वारो टेबलेट निकितो आहे उहा छा हिन खे जाम सुठो हूंदो आहे त उन में माण्हू आराम सां पढ़ी सघे इन में पना फाटण जी चिंता न किथे गुमु थियण जी चिंता न ऐं मां कॾहिं बि ऑडियो बुक जे बारे में न ॿुधो आहे